मुंहिंजा शेयर शेयर मार्केट जा शेयर वरितलु आहिनि जीअं ॿारहां सौ पंजाहु तंहिंजी हींअर हालति ॾेढ सौ ॿ सौ रुपया शेयर जी थींदी चङे टाइम खां वरितलु आहिनि साल थी विया आहिनि पंद्रहां सतरहां साल ॿारहां सौ पंजाह में मां त हीअं चवंदुमि की शेयर मार्केट हिक भई तमामु जोखिमी भई रिस्क वारो वापारु चवाइजे हींअर जो अघु मार्केट जो वर्तमान में अघु हींअर ॿ सौ ॾेढ ॿ सौ रुपया हूंदो हुओ तंहिंजे करे मां त ईंअ चवंदुमि कि भई शेयर मार्केट में हींअर भले ऑनलाइन जो थी पियो आहे पर ॾाढो रिस्क आहे